सिरां जिल्लानि सिङा गोबां रोखोमनि हारि हारिसाफोर दङ जेरै बांगालि बर' बांगाल अक'मिया बेफोरबायदिनो जोनि चिरां जिल्लानि सिङाव गोबां हारि हारिसाफोर दङ बे हारि हारिसाफोरहा गाव गावनि हारिमुखौ खारिमुनि हुदाफोरखौ नेमफोरखौ फालियो जेरै जों बर'फोरा गिबियावनो माघ बिहु फालियो बिखौ हारसा राभाफोराबो फालिनाय जायो आरो बर'फोरा बेदिनो हारिमुवारि दोरोङारि फोरबो हिसाबै बोथोरजों सोमोन्दो थानाय फोरबो हिसाबै बैसागु माघ बिहु बेफोरखौ जोंनि बर'फोरा बांसिनै फालिनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंनि बर'फोराबो बिस्वखुरमा फुजाफोरखौबो फालिनाय जायो गावनि नखराव थानाय गारि घरा सिखा दाबा गासैखौबो लहारि बुस्थुफोरखौ फुजा होनानै बिस्वखुरमा फुजा होनाय जायो थिग बिदिनो जोंनि एरियावहाय बाङालिफोरबो दंनायलाय जोंनि सिरां जिल्लानि सिङाव गोबांनो दुर्गा फुजा कालि फुजा लोक्षि फुजा बेफोरबायदि फुजाफोरखौ गिदिरैनो फालिनाय जायो जाय जि दोहोरोमखौ लायो बिथांमोना बे दोहोरोमखौ मानिनानै गोबांनो फुजाफोरखौ होनानै बेफोर बायदि हारिमुवारि फोरबोखौ मानिनाय जायो दुर्गा फुजाफ्राव बाङालिफोरा बांसिनै मानियो लोक्षि फुजाखौ जोनि बर'फोराबो मानिनाय जायो बेबायदिनो कालि फुजाखौबो बाङालिफोरा बेराद गिदिर फुजा होन्नानै मानियो थिग बिदिनो जोंनि बर'फोराबो कालि फुजाखौ मानिनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव बांगालफोराबो दङखाय बिथांमोनहाबो गावसिनि इट फोरबोखौ बेराद गोसो होसारनानै मानिनाय जायो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव दाब दाब जायगायाव बिदिनो गोबां दाब दाब रायजोनि मानसि थानायखाय गोबां रोखोम रोखोमनि फुजा फोरबोफोरा फालिनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंनि चिरां ओनसोलनि सिङाव दिनै गोबाङैनो ख्रिस्टियान मानसिफोर थानायलाय बेसोरो दिसिम्बर मार्चआव टुइन्टि फाइभ डिसिम्बरावहाय बिसोरो ख्रिस्टमास फालिनाय जायो बेबायदिनो मोनसे जायगायाव गोबां हारिनि मानसि थायोब्ला बेयाव गोबां हारिनि हारिमुवारि दिन्थिफुंनायफ्रा सोलियो बेफोरबादिनो जोंबो जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां हारिनि गेजेराव गोबां हारिनि फोरबोफोर आरिमुफोर दोरोङारि फोरबोफोरखौ जोङो नुनो मोन्नाय जायो